हम बहुत सारी सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं कुछ बहुत सारी सराकार ने हमारे लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएँ चलाए हैं जिसके अंतर्गत हम लोग भी आते हैं बहुत सारे लाभ हम लोग को मिले हैं जैसे अभी हम एक विद्यार्थी हैं तो इस हिसाब से हमें भी जैसे तेंथ मैंने किया था तो उस टाइम पर फर्स्ट आने के आने पर भी मिला हुआ था एस्कोलरसिप तो दस हज़ार की राशि मिली हुई थी और फिर ऐसे ही मैंने इंटर किया था उस में भी मुझे पचीस हज़ार रुपये की राशि प्रदान की गई थी फर्स्ट ओट होने के कारण और अभी मैं इस्नातक का स्नातक में हूँ और पार्ट टू में हूँ इस तरह अभी मेरी पढ़ाई अभी जारी है और ये हमारे पढ़ाई से रिलेटेड हो गया और हमारे पैरेंट्स को भी बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है जैसे किसान योजना के तहत दो हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जाती है हमारे गाँव में अभी सड़क योजना के तहत हमारे हमारे गाँव में बहुत ही अच्छी सड़कें बनाई जा रही है ताकि यातायात में कोई कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो इस लिए और इससे हमें भी बहुत लाभ होता है ताकि हम किसी भी किसी भी जगह असानी से बिना किसी परेशानी के आ जा सकते हैं बहुत ही कम समय में ऐसे रास्ते ख़राब होने के कारण काफ़ी टाइम लग जाता था और एक हर घर नल योजना जो कि सरकार द्वारा चलाई गई है इस ये भी हमारे गाँव में बहुत ही जल्द प्रदान कर दिया गया है पहले तो ये सारी सुविधाएँ नहीं थी बाक़ी अब बहुत ही जल्द सरकार इस मामले में बहुत जारगुक जागरूक हुए हैं और हर घर नल योजना के तहत जल को हर घर में पहुंचाया जा रहा है बिजली का बिजली का भी पहले बहुत ही कम देखने को मिलता था लेकिन अब बहुत ही अच्छा हर गाँव हर छोटे बड़े गाँव में बिजली का भी व्यवस्था दिया गया है धन्यवाद